मां सिंधी मीडियम मां पढ़ियल लिखियल आहियां ऐं मुंहिंजो सभिनि खां वणंदड़ विषय हूंदो हुओ अंग्रेजी छाकाणि त अंग्रेजी ॻाल्हाइण सां माण्हूअ जो रूतबो चैंज थी वेंदो आहे अलॻि थी वेंदो आहे थोरो ऐं माण्हूअ जो थोरो नालो इअं लॻंदो आहे की पढ़ियल लिखियल आहे पढ़ियल लिखियलनि में नालो गिणो वेंदो आहे त असांजी जेको उस्ताद हूंदो हुओ जेको असांखे अंग्रेजी सिखाईंदो हुओ उहो पाण बि बी ए कयल हुओ ऐं हुन मास्ट्रस कयो हुओ अंग्रेजीअ में ऐं हुन उहो मास्ट्रस अमेरिका मां कयो हुई अमरिका मां कयल हुनखे बि अठ ॾह सालनि जो तज़ूरबो हुयसि समुझाइण जो स्कूल पढ़ाइण जो ऐं स्कूल खे कीअं सॼो ठाहे जुड़े करे हलिणो आहे छाकाणि त उहो हेड मास्टर बि हूंदो हुओ स्कूल जो ऐं असाजो हेड मास्टर ही हेॾो पढ़ियल लिखयल हुओ त असां ॿारनि खे बि उहो ई सीख ॾींदो हुओ हीअ काने की असांखे सिर्फ़ अंग्रेजी सेखारींदो हुओ असांखे सिंधी भाषा जो बि जाम महत्व हुन ई समुझायई